हा मां सिंधी प्रादेषिक ॿोली ॿोली आहे जंहिं में सिंधी कच्छ ईंदो आहे सिंधी कच्छ मां ॾाढी दफ़ा ॻाल्हाई आहे ऐं सिखी बि आहे ऐं सिंधी ॿोलियुनि जे बारे में ॾाढो कुझु आहे जीअं त पहिरयों सिरो जो सिंध जे उत्तरी भाॻ में ॻाल्हायो वेंदो आहे ॿियों विचोली जो सिंध जे विच भाॻ में ॻाल्हाई वेंदी आहे टियों लारी जो सिंध जे दक्षिण भाॻ में बि ॻाल्हाई वेंदी आहे चोथों लसी जेका सिंध जे दक्षिन भाॻ में बि ॻाल्हाई वेंदी आहे ऐं हिकु मात्र सिंधी भाषा जेकी हर जॻह ते ॻाल्हाई वेंदी आहे